हमरा मछली लै के छै बढ़िआँ बढ़िआँ मछली कोन बढ़िआँ मछली कोन बढ़िआँ होय छै से से लै के छै हमरा जे बढ़िआँ सबसँ फेर से हमरा लैके छै हँ की दर छै आर ओ खाना आर ओ तब आरो मछली कहाँ छै पोठिआ हँ ओकरा केना केना बनैत छै केना केना बनैयो बढ़िआँ बढ़िआँ हँ केना केना केना केना ओ काटबै बनतै से बतेबै अपने ने तब ने बनेबै काटि कऽ दै दे से नहि आ इचना खाली दै देबै हँ कै रङ्गके है कै रङ्गके बढ़िआँ बढ़िआँ है हँ बढ़िआँ बढ़िआँ हो बढ़िआँ बढ़िआँ लेबऽ ने हमे हँ जै किलो देथिन तै किलो लेबै हम हँ लेबै लेबै दश किलो हँ सबसँ बढ़िआँ जे होयतै सबसँ जे बढ़िआँ होयतै हँ सबसे बढ़िआँ जे होयतै ने ओएह लेबै हँ सजा देने छियै दोकानके आ दोकान कयने छी हँ आँय हँ अच्छा ऐबै तब हँ बस आ नाम बताए देथिन तब ने की नाम छिकनि तऽ पूछबै वहाँ केना बढ़िआँसँ फोनसँ बतिआए लेब ओ जऽ केना पूछबै हँ फीस देबै फोनेसँ

तब सब सब सब तऽ बढ़िएँ बढ़िएँ छेबे करै सब तऽ ऐबै आ खाली नपेबै आ लेबै बस चलबै की हँ हँ आबैत छी हँ आय रहले छी हँ हँ ऐ बऽ तौलह तौलके रखिहऽ हँ बढ़िआँसँ तौलियो ओतना की छौ कि नहि छौ